तंत्रज्ञानान जाल्ल्या बदलावाचो म्हाज्या सारक्या तरणाट्यांक खूब फायदो जालां मदी कोविड आयल्या कारणान आमचे सगळें शिक्षण हें ऑनलायन शिफ्ट जाल्लें तेन्ना आमकां शिक्षण कनटिन्यू करपा खातीर ऑनलायन माध्यमांचे म्हणजेंच गूगल मिट मायक्रोसोफ्ट हा हाज्या सारक्या एप्लिकेशनांचो खूब फायदो जालो जेणे करुन आमकां आमच्यो शिक्षक शिक्षिका घरा कडेन बसलेल्या कडल्यान शिकयताले आनी आमच्या घर बसल्या शिकू शकताली तांच्या कडल्यान तशेंच आजच्या काळान पेमेन्ट सुद्दां खूब सोपें जालां म्हणजे पयली बाशेन आमकां आता पाकीट घेवन कॅश घेवन सगळे कडेन भोंवपाची गरज ना आमच्या फोनान आशिल्या गूगल पे फोन पे अशां एप्लिकेशनां खातीर कॅशलस ट्राज्केशन बेगीन जाता आनी खूब सेफूय आसा म्हणजे पयशें चोरीक वचपाचे टेन्शन ना एका बँकेतल्यान दुसऱ्या बँकेन ट्रान्सफर करपाक पयली बँकेंत लायनिक रावचें पडटाले पूण आता ताची सुद्दां गरज ना फोनान आयल्या स्मार्ट फोनान आयल्या एप्लिकेशनांक लागून पांच मिनटांनी पयशें एका बँकेतल्यान दुसऱ्या बँकेन ट्रान्सफर जाता शिक्षणा खातीर भायर गेल्ल्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापाय कडेन उलोवप खूब सोंपें जालां आदी फक्त फोनार उलोवप जातालें पण आता नवीन टेक्नॉलोजी म्हणजेच स्कायप वा वॉटसएप विडियो कॉल हाज्या माध्यमांतल्यान आमी खंयच्यानूय खंयच्या टोकाक आसतल्या मनशां कडेन विडियो कॉलाचेर उलोव शकतां आमी आतां आमच्या कडेन आशिल्ल्या कला गूण हे खूब व्हडल्या प्रमाणान लोकां कडेन पावोपाक शकता तें म्हणजे सोशल मिडीया खातीर सोशल मिडियाचेर एक विडीयो घातलो आपल्या कलागूणांचो जाल्यार तो हजारो लाखो लोकां कडेन पावता हांव स्मार्ट फोन इंटरनेट हे शिक्षणाक शिक्षणा खातीर वापरताच पण बाकिच्या गरजां खातीर म्हणजे पेमेंट आसत किंवा हॉटेलाचे बुकींग आसत किंवां कॅब बुकींग आसत हाज्या खातीर सुद्दां यूज करता